उत्तर प्रदेश में कला लखनऊ में चिकनकारी फिरोजाबाद में कांच कनौज में इत्र हरदोई में कालीन आगरा में संगमरमर कानपुर में चमिड़ा कारोबार कपिड़ा कारोबार अलीगढ़ ताले में सूरमा भारट खर संगीत महाविद्यालय जंहिंसां असांजे कलाकारनि जो समर्थनु ऐं प्रचार थिए थो ऐं रोज़गार बि वधे थो